आमच्या कुटुंबा भितर आशिल्ली एक संस्कृतीक प्रथा म्हणजे नागपंचमी अशे म्हजी जाणटेली म्हणजे म्हजे आज्यान आजी म्हाका सांगताली की आमच्या घरां एक अशे ल्हान भुरगो आशिल्लो पयली तो भुरगो सोंप्याचेर बसून बासुरी वाजयतालो सो तो वाजयता तेन्ना नाग पंचम दीस सो ताका थंय सापान निय डस म्हणजे डसलो आनी तो बाबडो मेलो म्हणटगीर ते वायट बायर बायी घरां अशें वायट वायट जावपाक लागले म्हणटकीर ताका लागून पयलीं पासून आमी नागपमी नागपंचमी घरांक पांच नाग हाडून पुजतात आनी नागपंचमी करतात नागपंचमेच्या पयली दिसा आमचो घरचो जो मुखेल आसता म्हणजे काका तो बाजारांतल्यान विकते नाग घेवन येता ते नाग आमी आमचे घरा म्हणजे आतां सर घरा घरां वेगळी सुद्दां जाल्ली आसा म्हणजे एक कुटुंब आसा व्हडले आनी तेजी घरां वेगळी सुद्द जाल्ली आसा जाल्यार मेन जो आमचो मट आसा त्या मटांक आमी ते नाग दुसरे दीस पुजतात आनी सगळे सगळी फॅमिली एक जावन ती पुजा करपा जाय मागीर ताजे दुदान अभिशेक करप मागीर पावय तेन्ना ते पावय तेन्ना सुद्दां ते नाग घेवन वयता तेन्ना आमी आमची लागी जी वाड्यार आमची झर आसा ते झरीक सोडटात पूण कितें तें पांच पांच आमची कुटुंबाक पांच भाव आसात त्या प्रमाणे पांच नाग पुजप आनी ते पांचूय नाग एक अशे भावां सोडप उदकांक आनी ते ताजे जी आमी घालतात जानी म्हणटात ती त्या भाव एक भावान नाल्यार एक एक कुटुंबाचे ते भावान ती घालप आनी नागाचे विसर्जन करप त्याच प्रमाणे परतून येता तेन्ना फाटल्यान पळोवप ना आनी घरा कडे येवन हात पांय धुवनूच घरा भितर सरप अशी एक पयलीं जी आमची प्रथा आसा ती आजून चालू आसा